ہاں ہیلو السلام علیکم جی وزیٹر سے بات ہو رہی ہے کیا بولے کیا مجھے کھگریہ ڈسٹرکٹ وزٹ کرنا ہے میں ابھی لک دہلی سے آیا ہوں مجھے کھگریا گھومنا ہے وہاں کیا چیز فیمس ہے مجھے گھمائیے آپ اور کھگریا میں کیا فیمس چیز ہے کھانے میں کیا مجھے مال وزٹ کروا سکتے ہیں آپ مطلب مجھے مال گھما سکتے ہیں مال کی دکھا سکتے ہیں مجھے کچھ جینس وغیرہ لینا تھا اور وی وی ٹو کیسا مال ہے تو میں کب آؤں کب آؤں ملنے مجھے کب ملیں اگر لوکیسن بتائیے میں ابھی آ جاتا ہوں میں آج ہی آ رہا ہوں یہ ٹرین ہے میں آج ہی میں پہنچ رہا ہوں شام میں آج میں پہنچ رہا ہوں شام میں جی کھگریہ جنکشن اتر رہا ہوں میرا ٹرین ہے جی مجھے نائٹ میں ہی مال گھما دیں گے جی جی شکریہ آج پہنچ رہے جی جی میں کال کرتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے شکریہ